میرے خیال میں زبان ہندوستان کے مختلف حصوں کے درمیان ثقافتی تبادلے اور مواصلات میں ایک پل کا کردار ادا کرتی ہے ہر ریاست کی اپنی زبان اور بولی ہے لیکن جب لوگ ایک دوسرے کی زبان سیکھتے اور سمجھتے ہیں تو آپس میں ربط مضبوط ہوتا ہے زبان کے ذریعے لوگ اپنے خیالات روایات اور رسم و رواج کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں جس سے ملک کی ثقافتی اہم آہنگی بڑھتی ہے